जोंहा मोसौ फिसियो मोसौ दङ दंनाया दाउबो दङ अमाबो फिसियो दाउबो फिसियो फिसिनायालाय आरो जोंहा मोसौ मोसाफोरखौबो बिदिनो फिसाज्लाबो खायो फिसाजोबो खायो बिदिनो बिफायाबो लायो बिदिनो दोस्लायहैयो दै दौहैयो आरो बेलासिबा खाफैयो फुङाव खार'नहैयो सानसुआव दै दौहैयो बेलासियाव खाफैयो आरो बिदिनो जोङो दाहोना रुवाथिबो गैया जोङो न'वावनो खसथ' मसथ' जोङो सोलिनानै जायो आरो मोसौ मोसा दाउ अमा खानानै बा फिसिनानै जोङो जायो बिदिनो आरो मोसौ फिसिनानै गायखेर जोङो मोसौ फिसा गायखेर मोनो गाखेर होयो मोसौ बिमाया बिदिनो जोङो सेरनानै जों फानो आरो बेजोंनो जायो थाव संख्रि बानलु आरो जोङो बिदिनो माइरं दैरं जों बेजोंनो बायनानै जायो मोसौ मोसा फिसा खानानै माबानानै फिसिनानै आरो दाउ फाननानैबाबो जों जायो अमा फाननानैबाबो जायो बेजोंनो बेजोंनो फिसा फिसौ गासिबो जोङो दा न'खराव दा ज' सोलिनानै दङ बेजोंनो खसथ' मसथ' दाहाब दुहाब खालामनानै जोङो बिराद खसथ' सोलिनानै जायो आरो दाउ अमा बा मोसौ मोसा खानानै बा फिसिनानै जों दा बिदिनो खामला मुजिराबो मावनानै जायो बिदिनो जों खामला मुजिरा मावहैबा फिसाफोरा खायो आरो दै दौहैयो दोस्लाय हैयो आरो न'वावबो खाफैयो बेलासिबा जोङो दा जोंहा दा रावबो गैया जों दा न'वावनो बिदिनो फिसा फिसौ जों दा बिदिनो रुजु रुमु जोङो खसथ मसथ' खानानै जायो आरोखि न'फ्राव सोलियो बिदिजोंनो जोङो गोबां बेजोंबो खसथ मसथ सोलिनानै जायो जों जेबो गैया जों जेबो राहा गैया बिजोंनो सोलिनानै जायाबा